राजस्थान रुगो पंहिंजे इतिहास पंहिंजी इमारतुनि कला संस्कृति शिल्पुरू उहे हिननि लाइ मशहूरु कोन्हे राजस्थान पंहिंजे खादे जे करे बि घणो मशहूरु आहे राजस्थान जो खाधो ॿेअनि खाधनि खां अलॻि आहे राजस्थान जो खाधो अहिड़ो आहे त जेके उहे माण्हू आहिनि उहे ॿाहिरि खां ईंदा आहिनि हिते जो खाधो खाइणु राजस्थान जो पारंपरिक खाधो जीअं गटे ई सब्जी थी जीअं दाल भाटी चूरमो थियो गटे जी भाॼी थी हिते ई पापड़ जी भाॼी थी अहिड़ा घणेई पारंपरिक खाधा आहिनि जेके हिते जा मशहूर आहिनि ऐं ॿाहिरां माण्हू ईंदा आहे हिननि खे खाइण लाइ राजस्थान जो जेके ॿाहिरि खाधो आहे जीअं मिर्ची वड़ो थियो ऐं जिते हिते जो जोधपुर जी कचौड़ी जोधपुर जी कचौड़ी राजस्थान में घणेई फेमस आहे जेके खाइण लाइ माण्हू परे परे खां ईंदा आहिनि राजस्थान रुगो ई पैंजी कला शिल्पन करे अहिड़ो मशहूर न आहे हिन जी मशहूरियत हिन जी खाधे करण बि घणी आहे इहो खाधो अहिड़ो न स्वादिष्ट ऐं अहिड़ो न सुठो थींदो आहे त जेको खाई माण्हू बसि क़ीमत जेको खाई माण्हू एॾो प्रसन्न थींदो ऐं उन्हनि खे एॾो मज़ो ईंदो आहे राजस्थान जो खाधो हिननि जा मसालन जी करे बि घणो मशहूरु आहे अहिड़ा अहिड़ा मसाला थींदा आहिनि जेके घर में ई पीसिया वेंदा आहिनि ऐं जिनन जो इस्तेमाल कयो वेंदो आहे राजस्थान में घणेई माण्हू अहिड़ी शयूं अहिड़े खाधे लाइ बि ईंदा आहिनि